हैलो सर मैंने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है जो जो की एक घंटा हो गया होगा लगभग तो अभी तक मैं वेट कर रही हूँ मेरा आर्डर अभी तक आया नहीं है तो इतना ऑर्डर में देरी क्यों हो रही है अगर मतलब देरी हो रही तो कुछ कांटेक्ट करके हमको मतलब बताना चाहिए कि भई हमको इतना टाइम लगेगा उतना टाइम लगेगा और ऑनलाइन अगर अपन करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि भई जल्द से जल्द अपना काम होना चाहिए या फिर अपना टाइम बचना चाहिए इसलिए हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसमें इतना लेट अगर कर देंगे तो कोई मतलब ही नहीं है ऑनलाइन ऑर्डर करने का इससे अच्छा तो फिर एक घंटे यहाँ घर पर वेट करने से अच्छा है कि मैं हौटल में ही जाकर क्यों ना खाती खाना मैंने यह सोचा कि भई चलो भई इंटरनेट पर ऐप है तो ऑनलाइन का भी अपन भी थोड़ा फ़ायदा उठाए और अपन भी थोड़ा सा ऑनलाइन ऑर्डर कर दे कर दे तो अपना टाइम बच जाएगा और अपनी जो घर के काम है वह हो जाएँगे इसलिए मैंने आर्डर किया था पर सर इसमें बहुत टाइम लग रहा है क्या आप मुझे बता सकते इतना समय आपको क्यों लग रहा है नहीं तो फिर मैं मेरा ये आर्डर कैंसिल करके मैं मेरा दूसरा आर्डर जो है या फिर दूसरे ऐप पर आर्डर करती हूँ और उसमें ऑर्डर देती हूँ तो कम से कम वह तो भी जल्दी आ जाएँगा मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए की भी अपन आर्डर देने के बाद में जो टाइम दिया है उससे कुछ ज़्यादा ही टाइम लगे तो कोई मतलब नहीं है ऐसे ऑर्डर करने का क्योंकि भूख लगी थी इसलिए मैंने जल्दी से जल्दी ऑर्डर किया था